गुड मार्निंग अंजी अंजी अंजी जी जी जी भैया भैया अभी तो में घर पे नहीं हूं थोह्ड़ा बिजी हूं पर अभी तो मेरे पास टाईम निं होगा बाद में कर सकते हैं अच्छा ठीक ऐ बोलिये कहां इद्धर मतलब अखनूर एरिया च

शैह्र ऐ ते कॉलेज दिक्खेआ जा ते साढ़े इक्क ई ऐ ते उस कॉलेज च बी जेह्ड़ी फेसीलिटियां न ओह् इन्नी जादै खास नेईं मिली पांदियां ते जेह्ड़े न ओह् गौरमेंट कॉलेज गै न ते अगर कोई प्राईवेट कॉलेज खु'ल्लै साढ़े एरिया च ते ओह्बी बड़ा बैनिफिशयल होई सकदा ऐ ते कन्नै जियां बीएड कॉलेज दी गै गल्ल करचै मतलब बीए बीएससी करियै मतलब जम्मू जाना पौंदा उनेईं दौ त्रैऽ घैंटे वेस्ट करियै ते बीए कुदै बीएड नेईं थ्होंदी ऐ ते पैह्लें होंदा हा अखनूर इक्क बीएड कॉलेज ते हू'न ओह्बी शैद बंद होई गेदा ऐ ते है'न थोह्ड़ी थोह्ड़ी दिक्कतां है'न पौंदियां न कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीच्यूट साढ़े अखनूर च नेईं ऐ जेह्के त्रैऽ बड्डे बड्डे विद्या मंदिर आकाश च जेह्ड़े ञारमीं बारहमीं दे बच्चे न उ'नेईं जम्मू अप डाऊन करना पौंदा बगैरा दी कोचिंग लैने आस्तै ते इस आस्तै ठीक ऐ हां जी आं भी